मेरे परिवार लोग एक साल में बहुत बार घूमने जाते है लेकिन उनके पास कोई ज़्यादा अच्छे वाले मतलब जो फोटो होता है वो नहीं होता मैंने सोचा कि अगर एक कैमरा हम ले आते है तो उसमें से हम फोटो उठा मतलब क्लिक कर के हम वो रख सकते हैं मतलब हमारा जो स्मृति के तरफ से वो रखेंगे तो मैंने वो एक दुकान पर गई थी और वहाँ से एक अच्छा वाला बढ़िया वाला कैमरा में ले आई और वो थोड़ा सस्ता था सस्ता था मैंने ले आई तब मैंने एक जगह और दूसरे जगह घूमने गई तब मैंने फोटो फोटो सब उठाते है और वहाँ पर मुझे इतना अच्छा लगा कि वो कैमरा से इतना अच्छा फोटो आ रहा है आप बताएंगे मतलब इतना अच्छा इतना सस्ता में इतना अच्छा फोटो आ रहा है हमें हमें तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है हम बहुत खुश है वो कैमरा लेकर